عام طور پر کتابوں کے شوقین افراد کے لیے یہ سوال مختلف جوابات کا حامل ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب کو ختم کرنے میں انہیں عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے مثلاً کتابوں کا شوقین ہونے کے ناطے میں عام طور پر ایک کتاب ختم کرنے میں کتنا وقت لیتا ہوں یہ اس کتاب پر منحصر ہوتا ہے مثلاً درسیات کی کتابیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں جبکہ فکشن کی کتابیں یا افسانوی ادب کی کتابیں جن میں قصے کہانیاں ہوں ان کے ختم کرنے میں عام طور پر زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں نے گزشتہ دنوں ایک ناول ایک مشہور ناول آنگن کی شروعات کی جو تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل ہے لیکن عام تجربہ یہ ہے کہ پانچ سو صفحات کی کتاب کو ختم ہونے میں عام طور پر دو سے تین دن ضرور لگتے ہیں لیکن مجھے اس کتاب کو ختم کرنے میں بمشکل دو دن لگے یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہوا کیوںکہ وہ کتاب فکشن پر مشتمل تھی حالانکہ عام کتابیں یا درسی کتابیں جو فکشن پر مشتمل نہیں ہوتیں ان کے ختم ہونے میں کبھی کبھار یا بسا اوقات ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے میں عام طور پر ایک سے دو گھنٹے سیدھے طور پر پڑھ سکتا ہوں اس کے بعد میری طبیعت اچاٹ ہونے لگتی ہے میرے پاس ماہانہ کتابیں پڑھنے کے لیے ایک ہدف متعین ہے مثال کے طور پر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے تقریباً ایک اردو کی کتاب فکشن یا نان فکشن میں اسے مکمل کر سکوں